میرے حساب سے بارش کے موسم میں فوٹو کھینچنا اہم اچھا بھی ہے برا بھی ہے لیکن ساؤدھانی کے ساتھ اس میں آپ فوٹو کھینچیں گے تو اچھے بھی آتے ہیں کیونکہ بارش کا موسم میں موسم اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے آپ فوٹو کھینچ سکتے ہیں